भैया मैं आपके गाड़ी को ऑर्डर किया था जो कि मेरे को बनारस जाना था जिसमें कि आपका ड्राइवर अभी तक यहाँ आए नहीं है मेरे को डेढ़ घंटा वेट करते हो गया मैं रोड पर खड़ी हूँ जिसमें कि वह नहीं आ रहे हैं समय से तो आप उनको मना कर दीजिए और मैं अपना ट्रिप कैंसिल कर रही हूँ